आं दावखौ फिसियो दावनि आदार होयो माइरं एंखुर आरो जों नाय दावनो दावफोरखौ जोङो सैमा फैयोब्ला जोङो नायनाय जायो आरो गग्राखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो मोजां बानायनानै दावखौ दोननांगौ जायो आरो बेनिफ्रायनो

हाथायफ्राव माइरं एंखुर थोआबा बायनानै दावनो आदार होनाय जायो आरोबाव आङो आं गैयाब्ला न'खरनि मानसिखौ नायनो थिननाय जायो आरो दावफोर बेमार जायोब्ला मुलि बायनानै फाहामनांगौ जायो बेनिखायनो

फाहामनांगौ जायो